हांवेंन व्येंकटेश म्हार्दोळकरांचीं खूबशीं अशीं पुस्तकां वाचल्यांत आनी एक तें तेंचो कथा संग्रह म्हणजे कादंबरी म्हणजे कोवळे दिवस आनी ह्या कोवळे दिवस ह्या कादंबरींतलो जो नायक आसा तें पात्र म्हाका खूब आवडटा आनी ताचें नांव तेतून राजा आसा तर आवडपाचें कारण म्हणजे तो जो नायक आसा तो ल्हानपणांतल्यान खूब अशी मस्ती करता भरपूर म्हणजे खंय रानांन वचप मजा करप फ्रेंडा वांगडा शिकप ना पयलीं अशीं गांवांन तेच्या फ्रेंड्सा वांगडा हें करप पण ल्हान आसतनातल्यान मागीर मागीर जशी जशी वाड जाता तशें तशें ताच्या भितर सुदारणां आमकां दिसता म्हणजे भरपूर अशी मागीर मागीर तेच्या सोपनान आसता तेचें सोप्न म्हणजे आपल्या गांवाक स्वातंत्र्य मेळून दिवपाचें म्हणजे गांवान इतले जे लोक आसा तेंचो जो सगलें प्रोब्लेम सोल्व करून तेंकां तेंचो हक्क दिवपाचो आपल्या देशाक खातीर लडपाचें हें तेजें एक सपन आसा आनी हें सप्न तो ल्हानपणांतल्यान शिकता मस्ती हो तो करतालोच पूण हेजी तेजी सपनां आशिल्लें तेजे ल्हानपणानूच खूब आशिल्लें आनी तेका लागोन तो खूब प्रयत्नय करतालो म्हणजे गांवांतल्या लोकांक ल्हानपणांतल्यान मदत करप तेंकां कितें जाय तें दिवप वा कोणाक जर कितेंय गरीब लोकांक जर कितेंय हेल्प जाय जाल्यार तेंकां तेणेन मदत करप अशें तेजें काम चालूच आशिल्लें आनी आपल्या देशा खातीर आपूण लडटलो आपूण कितलोय आपल्याक त्रास जाल्यार जाता आनी तेज्या खातीर आपूण आपल्या देशा खातीर आपूण लडटलो हें तेजें एक सपन आशिल्लें आनी गांवांक तेजी इतली वायट परिस्थिती आशिल्ली की लोकांक कामां सुद्दां सारकीं मेयणानासली सो तेका लागोन तेंच्या गांवांतले लोक जे आसा ते तेंचो गांव सोडून शहरान वयताले कामां सोदपाक पण हो जो लोक आसा तो वचोंक ना कारण तेका तेचो गांव प्रीय आशिल्लो आनी तो नायक जो म्हणटालो की आपूण ह्या गांवांन रावोन आपूण आपल्या गांवाची आपल्या देशाची प्रगती करतलो आपूण आपल्या देशा खातीर कितें तरी काम करतलो ही जी तेजी तेजें जें मत आसा हे जे विचार ते म्हाका खूब आवडले कारण तो इतलो ल्हान आसून सुद्दां आपल्या देशा खातीर लडपाची जी विचार आसा ते खूब तेज्या मनान आशिल्ले ताका लागून हें पात्र जें आसा तें म्हाका आवडलें आनी ह्या पुस्तकान तें तेंचो असो हास्य प्रसंग कसलो असो वर्णन करूंक ना म्हणजे तेजी ल्हानपणांतल्यानूच जी मस्ती आसा म्हणजे रानान वसोन सगल्या वांगडा मस्ती करप झाडार चडप हीच तेजी थोडी मस्ती जी आसा ती बुकान व्यक्त केला आनी तसो हास्य प्रसंग असो कांय वर्णन केल्लो ना आनी हें जें पात्र म्हाका खूब आवडलें कारण एका मनशाची जी विचार करपाची म्हणजे ल्हानपणांत आपली विचार करपाची इतली क्षमता नासता ल्हानपणांत कोण इतलो विचार करीच ना की आपूण आपल्या देशाक लागून इतलें हें करतलो पण तो जे नायक आसा तेजें नांव राजा आशिल्लें तो ल्हानपणानूच चिंततालो आनी तेजे खूब प्रयत्न आपल्या देशाक स्वातंत्र्य मेळपा खातीर देशा खातीर लडटालो तो जस जसो व्हडलो जालो तसो तेणेन प्रयत्न केलो पण तेका यश मेळोंक ना तेका लागोन तो मागीर मुंबय सुद्दां गेलो थंय सुद्दां वचोन तेणे खूब प्रयत्न केलो तरीय तेका यश मेळोंक ना आनी शेवटी तो मागीर चित्रकलेन खूब हुशार आशिल्लो लास्टाक तेणेन चित्रकला हितुनूच आपलें काम जें आसा तें चित्रकला हितुनूच केलें पण हो जो पात्र आसा तो आमकां खंय तरी प्रयत्न करताना म्हणजे आपलें जें स्वप्न आसा तें कंम्प्लीट करतना दिसलो तेका लागोन हें पात्र जें आसा तें म्हाका खूब आवडलें